جی ہلو جی جی جی راج محل ریسٹورنٹ میں آپ کا سواگت ہے آپ کیا سیوا کر سکتے ہیں آپ کی جی جی سر بس تھوڑا سا ہولڈ کریں ہم آپ کو سارا ڈٹیلس بتاتے ہیں ہمارے یہاں بہت زیادہ لذیذ پکوان ہیں جیسے جیسے نان ویج میں شاہی پنیر ہے سوری ویج ویجیٹیرین فوڈ میں سر الفام ہے شاہی پنیر ہے اور چکن کباب ہے مٹن کباب ہے اور مٹن بریانی ہے اور سبزی بھی ویجیٹرین فوڈ بھی ہمارے یہاں اویلیبل ہے اور کافی لذیذ ہُوا کرتے ہیں کافی لوگ پسند کرتے ہیں ہمارے یہاں آلو کی سبزی مِلے گی آلو بیگن مکس مِلے گا مکس سبزی مِلے گی آپ کو اور اور دال فرائی بھی مِلے گی یہاں پہ آپ کو

چاول بھی چاول فرائی مِلے گا کیا کیا پسند کریں گے آپ کیا کھائیں گے جی جی نان بھی ہاں تو نان بھی نان اورکیا چیز نان کے ساتھ کیا لیں گے آپ

جی سر کوفتے اور

اچھا اچھا اور کولڈ ڈرنک وغیرہ بھی کچھ لیں گے آپ ساتھ میں اچھا تو سر کولڈ ڈرنک اور کولڈ ڈرنک پانی یہ سب کچھ لیں گے اچھا اچھا اچھا کولڈ ڈرنک کتنا کون سا کون سا باٹل نوٹ کر لوں میں کتنا لیٹر ایک لیٹر دو لیٹر اوکے اوکے سر اوکے تھینک یو